ہیلو

جی میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں جی جی بولیے جی

لڈو میں ہمارے یہاں جی مل جائیں گے موتی چور کے لڈو مل جائیں گے آپ کو اور بہت سے طرح کے لڈو مل جائیں گے آپ کو کاجو برفی بھی مل جائے گی آپ کو ملائی چاپ بھی جائے گی ہمارے یہاں رس ملائی بھی مل جائے گی آپ کو کیا چاہیے بتائیے کتنا کتنی کونٹیٹی میں آپ کو چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی مل جائیں گے وہ وہ آپ کو کتنے چاہیے ٹھیک ہے تل کا لڈو آپ کو پندرہ کلو چاہیے اور آپ کو گلاب جامن پندرہ کلو چاہیے ٹھیک ہے دیکھیے ڈلیور بھی ہو جائے گا اور آپ پک اپ کرنا چاہیں تو پک اپ بھی ہو جائے گا ڈلیور چارجز ہمارے یہاں دو سو روپئے ایکسٹرا ہیں پر کلو جی جی چلیے تو پھر ہم کچھ کم کر لیتے ہیں آپ کتنا دینا چاہیں گے بتائیے

اچھا

اچھا تو وہ میرے چھوٹے بھائی ہوں گے جن سے آپ کا کانٹیکٹ ہوا ہوا چلیے اب آپ نے آٹھ سو روپے دیے تھے تو چلیے اس بار جو ہیں ریٹ بڑھ چکے ہیں اس وجہ سے آپ ہزار دے دینا بس اس سے کم نہیں ہو پائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پندرہ کلو وہ اور پندرہ کلو آپ کے وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک اوکے